हमरा बच्चा सऽ शौक अछि कि हम अपन हमरा बच्चा सऽ शौक अछि कि हम अपन जिन्दगी नीक सऽ बिताउ आओर अपन माँ पापा के कहल मानू आओर एहि सबमे हमरा रुचि अछि आओर एहन आओर बहुत शिक्षाके बात रहबाक शिक्षा देबाक जरूरी रहैत अछि की पहिलेके टाइममे लोग टी वी सीरियल जादा देखै छलए आओर ओहि समयमे इसब सिखाएल जाइ छलऽ कि गलत काम नहि कयल जाइ छै या ककरो किछु चुरायल नैशहि जाइ छै हमेशा सही काम करू ओ इसब चीज से लोग ध्यान नहि दै छै हमेशा अच्छा काम करबाक चाही आओर हमेशा नीक कम करबाक चाही आओर ककरो कोनो समान नहि छूबाक चाही आओर ई प्रकार से बहुत तरह तरहके बच्चाके संस्कार देबाक अछि जे ऐतिहासिक जीवनमे एहन काम करू जे हमेशा नीक रहै हम आओर हमर सबके एहि शिक्षाके हम दूसरो बच्चोके एहन संस्कार दियै जे अपन नीक से ओ रहै आओर एहन कठिन परिश्रममे टी वी सीरियल देखै छै तऽ लोक हमेशा नीक बुद्धि सिखै छै और हमरा अरके हमेशा नीक बुद्धि सिखाबै